ऑनलाइन इस्कूल ऐं कोचिंग जी पढ़ाईअ सां ॿारनि खे घणियूं ई सुविधा मिली रही आहिनि ॿार किथे बि केॾीमहिल बि कंहिं बि वक़्त ऑनलाइन पढ़ाई करे सघंदा आहिनि केॾीमहिल ॿार बीमारु आहे या कुझु आहे त ॿार इस्कूल नथो वञी सघे त कोई ॻाल्हि कोन्हे जेॾीमहिल उन खे ॿार खे ठीक लॻंदो त उहो ऑनलाइन पढ़ाई करे सघंदो आहे कोचिंग्स वञी सघंदो आहे कंहिंखे सुविधा न कोन्हे या घणियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जंहिं वजह सां ॿार कॾहिं इस्कूल या कोचिंग नथो वञी सघे त उहो घर वेठे पढ़ाई कंदो आहे अॻिए ईअं थींदो ॿारु इस्कूल नथो वञे त असांखे ॿियनि खां ॿारनि खां कॉपी वठणु पवंदियूं हूंदियूं त केॾीमहिल ॿारु ॾींदो हुओ कॾहिं न कोई ग़लति लिखी ईंदो त ॿार घणियूं ई दिकतियूं ईंदियूं हुयूं अॼुकल्ह पंहिंजो ऑनलाइन कढियो ऐं पंहिंजो करे वरितो किथे बि वेठा आहियूं केॾीमहिल बि वेठा आहियूं असांखे हुन कोश्चन जो आंसर मिली रहंदो आहे ऑनलाइन सां ॿारनि खे घणियूं सुविधाऊं थियूं आहिनि